जैल्लै ब्याह कार्ज होंदा ना अस बड़ा एन्जाय करने ऐं किट्ठे होइयै ना केईं दिन पैह्ले ना गीत संगीत चलदे न लेडी संगीत आखदे जि'नें ते पैह्लें घर घर ना जाना जदूं में अस निक्के निक्के होंदे ना अदूं ते बड़ा रवाज ऐ ना हून रवाज घटी गेदा ऐ थोह्ड़ा पैह्लें लोक पंदरां बीह् दिन पैह्ले गै गीत गोआना शुरू करी ओड़दे जिं'दे घर ब्याह होंदा हा पता चलदा हा कि एह् ब्याह आह्ला घर ऐ लेकिन हून जि'यां जि'यां टाइम लोकें कोल टाइम है निं ऐ जेह्ड़े जिं'दे ब्याह होंदे उं'दे कोल बी टाइम नि होंदा ते जेह्ड़े गीत गाने ताईं जनानियां आंदियां ओह् बी आखदियां साढ़े कोल टाइम निं ऐ ते हून के करदे दो तिन्न दिन पैह्लें गै लोक केह् करदे जनानियें बलांदे ते गीत गांदे ते जनानियां ढोलकियां बजांदियां गीत गांदियां कन्नै बिच गांदे गांदे ना डांस बी करदियां ठीक ऐ और बड़े मुड़े दा ब्याह होग जि'यां मुड़े दा ब्याह होग सुहाग मुड़े आह्ले लाने कुड़ी दा ब्याह होग ते सुहाग कुड़ी आह्ले लाने ते इ'यां डिपेंड करदा कि ब्याह कोह्दा मुड़े दा जां कुड़ी दा ऐ ते जेल्लै डोल्ली जंदी नि ते तां बील् डोली जेल्लै जा दी ते ओह्के गाने ठीक ऐ ते जि'यां सुहाग गांदे चिड़ियां दा चम्बा बाबुल असें हून चली जाना इ'यै ऐ ते सु सुहाग गाने कि ज जन्दे बाकी जि'यां जनानियां गांदियां जेल्लै डोल्ली जा दी होंदी बाबुल रक्ख ले अज्ज दी रात वे 'इयै एह् सुहाग गांदियां जनानियां ते गीतें दा बड़ा रोल ऐ ब्याह कार्ज च बिना गीतें दे ते पता ही निं लगदा ऐ के ब्याह बी ऐ जां नेईं ऐ इ'यां सुनमसान छाई दी होंदी ते लेकिन जेल्लै चार जनानियां किट्ठियां होइयै गीत शीत गान ते पता लगदा ऐ कि एह् ब्याह ऐ एह् ब्याह आह्लें दा घर ऐ